अज्ज दा जेह्ड़ा समें ते समाज ऐ उ'नें बड़ी ही जैदा तरक्की करी ओड़ी दी ऐ इ'नें समाज ने केईं बारी केह् होंदा जेह्ड़ी खबरां न ओह्दे बिच्च सानूं शैल सैल चीज़ां सुनने गी बी मिलदियां ते दिक्खने गी बी मिलदियां ते कदी कदी इ'यो चीजां जेह्ड़ियां ही सुनने होन्ने ते दिक्खने होन्ने ओह् केईं बारी साढ़े दमाक बिच्च शैल जगह् बनाई लैंदियां ते केईं बारी गंदी जगह् बनाई लैंदियां अगर अखबार पढ़ने दे फायदे बी हैन ते नकसान बी हैन जियां कि अगर कुसै दे घर ऐक्सिडेंट होई जंदा ऐ ते ओह्दे घर दे बारे च सारें शा पैह्लें खबर बिच्च आई जंदा ऐ केह् पता जेह्ड़े बाह्र दे जेह्ड़े लोग रैंह्दे नै जिं'दे घर एह् दुर्घटना होई दी ऐ उ'नेंगी पता बी ऐ कि नेईं ऐ कि साढ़े घर केह् होए दा पर अज्जकल दा जेह्ड़ा दौर ऐ ओह्दे बिच्च सब कुछ ही पता लग्गी जंदा पैह्ले जमान्ने च केह् होंदा हा लोकेंआं कोला टी वी निही होंदा हा ते फिर लोग अखबारां पढ़ी पढ़ियै पता लांदे हे कि फलानी जगह् बिच्च केह् होए दा ऐ जियां कि असीं कोई बी चीज किसे बी चीज़ दे बारे च जानकारी लैनी होऐ ते अज्जकल बंदा अखबार बिच्च बी बड़ी सारी जानकारी लेई लैंदा ऐ जियां किसे बच्चे ने बड़ी ही जादा तरक्की कीती दी होऐ ते ओह् सिर्फ उसदे परिवार गी पता होंदी ही पैह्लें बाह्र निही जंदी ते अज्जकल दी जेह्ड़ी ऐ अज्जकल जेह्ड़ा बी छोटा बच्चा गांव चा उट्ठियै जंदा ठीक ऐ ते ओह्दे बारे च अखबार दे बारे च आई जंदा ते उस बच्चे दे बारे च सारी दुनियां गी पता लग्गी जंदा ऐ ते अखबार ते जेह्ड़ा अज्ज दा टाइम ऐ ओह् साढ़े ताईं ही बड़ा ही मुल्यवान ऐ ते पैह्ले जमान्ने दा जेह्ड़े समाज हा ते जेह्ड़ा उ'नेंगी इन्ना किश हैनी पता होंदा हा ते ओह् केह् करदे हे कि उ'नें जिन्नी बी जानकारी लैनी होंदी ही ओह् अखबारां दे बिच्चों गै लैंदे हे ते जेह्ड़ी अखबार ऐ एह्दा साढ़े जीवन बिच्च बड़ा ही मुल्यवान कार्य करदी ऐ ते अखबार बिच्च सानूं हर इक चीज मोलभाव दा पता चलदा ऐ कि एह् चीज किन्ने दी बिकदी ते किन्ने दी नेईं बिकदी पिछले जमान्ने एह् होंदा हा हून जेह्का एह्कड़ा दौर चले दा ऐ एह्दे बिच्च केह् होंदा एह्दे बिच्च हून टी वी बी ऐ हर इक चीज़ अस टी वी बिच्च दिक्खी बी सकनें सुनी बी सकदे पर पैह्ला जमान्नै एह् नेईं होंदा हा पैह्ले जमान्नै सब कुछ अखबार बिच्चों ई पता चलदा हा क्योंकि पैह्ले जमान्ने एह् लाइट लूइट हैनी होंदी ही ते जेह्ड़ा अज्ज दा जमान्ना ऐ एह्दे बिच्च टी वी होर बी बड़ी सारी चीज़ां आई गेदियां न पैह्लै लोग इन्ना कुछ अखबार दे बिच्च ही जानकारी लैंदे हे ते अज्ज दे लोग ते टीवियां दे बिच्च फोनां दे बिच्च इं'दे बिच्च गै इनेंगी सारी जानकारी इ'नेंई पता लग्गी जंदी ऐ जेह्ड़ी अखबारां न एह् साढ़े जीवन च बड़ा ही अच्छा कम्म करदियां न जियां कि एह् जेह्ड़ियां खब जियां कि एह् ना कुहै बच्चे दे बारे च खबरां देनी जां कुदै ऐक्सिडेंट होई गेदा ओह्दे बारे च दसदे कि फलानी जगह् च इ'यां इ'यां ऐक्सिडेंट होई गेदा ऐ ते जि'नेंगी नेईंं पता होऐ उद्धर तक बी इस ऐक्सिडेंट दे बारे च पता चली जंदा ऐ जियां अज्ज दा कुसै दे घरै दा सदस्य कुतै गुम होई गेदा होऐ ते ओह् बी लोग केह् करदे अज्ज दे जमान्ने फोनै बिच्च फोटो पाई ओड़दे कि ताकि लोग उ'नेंगी तुप्पन ऐं ते पैह्लै जमान्नै इयां नेईं ही होंदा पैह्लें जमान्ने इक फोटो लेंदे हे ओह् प्रिंट करवांदे हे ते ओह् फिर सारै जंदी ही फिर लोकें गी पता चलदी ही कि एह् एह् बंदा गुम होई गेदा ऐ में बस एह्दे बारे च इन्ना ई जाननी आं